हाँ भैया नमस्ते आइए बैठिए

अच्छा तो हाँ बोलिए भैया हाँ हाँ थान के कपड़े मिल जाएँगे बोलिए कितना बड़ा चाहिए कितने बच्चों के साइज़ हैं अच्छा पाँच साल दो साल तीन साल ठीक है निकाल रहे हैं देखिए यह कपड़ा देखिए यह साइज़ सही है बच्चे के लिए

अच्छा दूसरा निकालें ठीक है देखिए यह लाल वाला देखिए अच्छा अच्छा तो ओसवाल में निकाल देते हैं आपको बढ़िया रहेगा वह बढ़िया कंपनी का है देखिए यह वाला ठीक है अच्छा दूसरे बच्चे के लिए दूसरे दूसरे बच्चे के लिए अच्छा छोटे वाले के लिए अच्छा अच्छा यह देखिए हरा वाला देखिए छोटा है अच्छा अच्छा यह बैंगनी वाला ठीक है अच्छा ठीक है और उससे बड़े वाले के लिए निकाल दें अच्छा अच्छा ये साइज़ देखिए सही है अच्छा कलर चेंज कर दें यह काला वाला देखिए काला वाला सही है हाँ ठीक है और कुछ चाहिए अच्छा यह देखिए भैया यह जो काला वाला है यह आपका साढ़े सात सौ का है और यह जो यह जो दूसरा दूसरा वाला है यह साढ़े चार सौ का है और यह जो सबसे छोटा वाला छांटे हैं बच्चे के लिए यह साढ़े तीन सौ का है अच्छा और सस्ता निकाल दें अरे भैया तो थोड़ा बहुत कम कर दीजिए एक सौ पचास और क्या तो टोटल में सौ पचास कम कर दीजिए

ठीक है पैक कर दें यह हुआ साढ़े चौदह सौ

अरे चलिए भाई हम तो बोले हम तो पहले ही बोल दिए थे ना ठीक है ठीक है दे दीजिए